णव लाख धा हजार पांचशें एक पांच लाख दोन हजार एकशें तीन सात लाख णव हजार पांचशे ब्याणव एक लाख पांच हजार पांचशी चार आठ लाख एक हजार एकशे एक